हाँ हेल्लो बोलिए कौन ठीक छै अहाँ बताबू ओतय सब केहन अइ

आओर सब की सब हालचाल कहि रहल छियै घर सब के हॅं केना अहाँ के लगबै छी अहीं ने ओतय रहै छी हॅं से तऽ ठीके छै पर अहीं पर सब किछु छोड़ि कऽ आयल छियै ने

हॅं ई बात अहाँ सही कहै छी नहि अहूँ के कहनाइ सही अइ हॅं तऽ अहाँ के जे सही लागैया लेकिन फलो फूल के फल सब कनीटा मंगा लेब तऽ अहीं के नीक रहत हम तऽ रहै नहि छी अहींकेॅं नीक रहत हॅं किये कि तऽ रहत तऽ अहींके ने नीक होयत देखैयो मे नीक लागतै हम तऽ कहियौ कभार आबै छी दुई चारि दिन के लिये मिलत तऽ ओहो ठीक नहि मिलत तऽ ओहो ठीक हॅं हमरा दोसर कहितियै ओहिसॅं नीक छै जे अहाँ कहि देलहुँ हॅं कहितियै कि जे अपने घर समझि लेलकै हँ जे हमरा सब के नहि पुछलक लेकिन हमरा तऽ खुशिये होयत जॅं ओ तऽ नीके काज भेलै ने परल छै से तऽ नीके भय जेतै हॅं हॅं हम तऽ यएह कहब पूजा करैय लए तऽ मिल जायत ई तऽ नीके बात छियै ने आब अहाँ सब जे सब और खर्चा सब जे लागत से कहि देब हमरा हम भेजबा देब आओर हूँ केना सजेबै साइड बाय साइड लगेबै मतलब एक साइड सॅं लगेबै ने तऽ नीक रहत हूँ कियै कि आरे नर्सरी सॅं गाछ सब आनि लेब हॅं आर गुलाबो के तीन चारि तरह के होइ छै ने ओ लय लेब देखै मे सुन्दर लागत हॅं क्यारी मे फूल सबहक गाछ छोटे छोट होइ छै ने एगो लत्तीबला फूल होइ छै कतेक सुन्दर लागै छै ओ लय लेब नाम शाइत चमेली कहै छै ओकरा हॅं जे अहाँ के नीक लागय से लय लेब हॅं हूँ हॅं पुरनका जे झाड़ी सब होयत तऽ ओकरा हंटबा लेब ठीक छै अहाँकेॅं जे सही लागत से कय लेब